तैराकी में मेरा पिछले तीस वर्षों का अनुभव है प्रारंभ में मैं स्वयं तैराकी किया करता था बाद में मध्य प्रदेश तैराकी संघ के उपाध्यक्ष पद तक रहा और लगातार बालाघाट जिले की टीम को प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट में भेजता रहा और इसका एक बड़ा फायदा हुआ कि मेरे तीनों बच्चे राष्ट्रीय स्तर के तैराक बने उन्होंने अपने स्कूल में अच्छा नाम कमाया और मेरी बेटी अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पार्टीसिपेट करती रही और विशेष रूप से उसने एशिया पेसिफ़िक में ब्रोंज़ मेडल तक प्राप्त किया तो इस तरह से मेरी स्विमिंग के प्रति रूचि बढती रही और ये अनुभव मेरे जीवन के लिए बहुत शानदार रहा